आं बर' राव रायज्लायनायाव जेब्लाबो माब्लाबाबो गोब्राब मोनफेराखै मानोना आङो बर' रावनि जोनोम गुदिआवनो उजिबोनाय सासे सुबुं बे रावआ आंनि थाखाय लिरनायानो जा रायलायनायानो जा जेरावखि जाया बियो गोब्राब जानो हाया जेहेथु आङो बर' रावनि नख'रावनो उजिखानाय बेखायनो आङो बे रावखौ रायलायनायाव इसेबो जेबो माब्लाबाबो गोब्राब मोनफेरबोयाखै